हलो हलो जी कौन बोल रहे हैं आप अच्छा अच्छा ठीक है बताओ जी जी जी मैं सायरा फोटो स्टूडियो से बोल रही बताइए जी बैंक मैनेजर आप कुछ इवेंट ऑर्गेनाइजर करना चाहती हैं क्या अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी तो आप पूरा इवेंट एक मैनेज कर रही है और इसके लिए आपको क्या मतलब सिर्फ फोटो लेना है या अरेंजमेंट करने के लिए वो फोटोग्राफर्स भी चाहिए प्रॉपर अच्छा अच्छा आपको फोटोग्राफर चाहिए ठीक है मैं आपको प्राइस बता देता हूँ आपको ये इवेंट आपका यह इवेंट कितने दिन के लिए है ठीक है तो पाँच दिन के लिए तो पाँच दिन के लिए आपको फोटोग्राफर चाहिए न ठीक है मैडम पाँच दिन के लिए लेंगे तो पाँच दिन का एक फोटोग्राफर का कितने फोटोग्राफर चाहिए आपको कभर करने के लिए अच्छा अच्छा ठीक है मैडम एक फोटोग्राफर का पर हेड हम लोग दो हजार रुपये रखते हैं ठीक है एक फोटोग्राफर जो एक दिन के लिए तो पाँच दिन के लिए मतलब दस हजार एक ही फोटोग्राफर का पाँच दिन के लिए एक एक फोटोग्राफर का जी मैडम जी मैडम तीन कर देंगे ठीक है मैडम तो हम पर हेड रखते हैं एक एक फोटोग्राफर का दो हजार और आप तीन फोटोग्राफर लेंगे तो उसके लिए छः हजार आपको पड़ेंगे ठीक है अब ठीक है छः हजार पड़ेंगे और एक एक पर फोटोग्राफर पूरा ट्वेंटी फोर इन टू सेवन आपके पास रहेगा तो तीन फोटोग्राफर आपके पास रहेंगे हम फोटोस नार्मली जो फोटोज जो लेते हैं ऑर्गेनाइज जो इवेंट में तो एक फोटोग्राफर हंड्रेड फोटोस लेगा सौ फोटोस लेगा ठीक है दो हजार रुपये में लेकिन उससे अगर ज़्यादा फोटोस आपको चाहिए तो आपको और एक्स्ट्रा रुपीज पेय करना पड़ेगा हूँ ठीक है न मैडम तो आपको एक्स्ट्रा पेय करना पड़ेगा उसके लिए और अगर आपको एक्स्ट्रा फोटोस आपको चाहिए लास्ट मूमेंट में तब आपको बोलना पड़ेगा हमको फोन करके तो हम नहीं दे पाएंगे तो उसके लिए आपको अभी ही तीन फोटोग्राफर चाहिए ठीक है तो वो हम कर लेंगे क्योंकि अभी थोड़ा रस टाइम हैं न अभी थोड़ा रस टाइम है तो इसलिए नहीं हो पाएगा ज़्यादा ठीक है मैडम तो ठीक है तो आपने तीन को फिक्स कर दिया है तीन रहेगा और बाकी फोटोस तो हमने बता दिए सौ फोटोस एक दिन का सौ फोटोस वो लोग लेंगे ठीक है तो अगर सौ फोटोस लेंगे तो आपको चलेगा एक एक फोटोग्राफर सौ फोटोस लेगा मतलब तीन फोटोग्राफर तीन सौ फोटोस लेंगे एक दिन का तो पाँच दिन के लिए वो लोग लेंगे चलेगा कि आपको चलेगा ठीक है मैडम तो फिर हाँ मैडम हाँ मैडम हम एडवांस लेंगे थ्री थाउजेंड पहले ले लेंगे जी जी मैडम जी आप हमको गूगल पे कर दीजिएगा जी जी बाद में बाकी इवेंट खत्म होने के बाद पूरा कवर होने के बाद आप हमें भेज दीजिएगा तो हम भेज पाएंगे ठीक है मैडम और बाकी तब आप मुझे भेज दीजिएगा इवेंट खत्म होने के बाद और बाकी पूरे तीन दिन के लिए मतलब पूरे पाँच दिन के लिए हमारे तीन फोटोग्राफर सुबह से सुबह आठ बजे से लेकर रात के दस बजे तक आपके पास रहेंगे चलेगा मैडम ठीक है ठीक है तो आठ बजे से वो लोग कवर करेंगे फोटोज लेना शुरू करेंगे और एग्जैक्ट दस बज जाएंगे तो वो लोग वापस रिटर्न आ जाएंगे क्योंकि ये टू थाउजेंड वाले पैकेज में हम इतना ही देते हैं बाकी अगर आपको ज़्यादा फोटोज चाहिए दो सौ के ऊपर अगर फोटोस चाहिए तो चार्ज थोड़ा ज़्यादा लगेगा जो तीन हजार होगा चलेगा मैडम या फिर ये दो हजार वाला ही फिक्स दो हजार वाला ही फिक्स है तो ठीक है मैडम ठीक है फिर ठीक है फिर हम भेज देंगे मैडम आपके एड्रेस में आप मुझे एड्रेस मेल कर दीजिएगा मैं भेज दूंगी आपके तीन लोग आपके पास ठीक है ठीक है मैडम थैंक यू हाँ हाँ जी मैडम मेरा गूगल नम्बर है आप यहीं पर कर दीजिएगा ठीक है मैडम थैंक यू मैडम थैंक यू मैडम